यदि मुझे किन्ही फ़िल्मी सितारों से व्यक्तिगत रूप से मिलना पड़ेगा तो मैं उनमे से अमिताभ जी हैं जया जी हैं और हेमा मालिनी है इनसे मिलन पसंद करूंगी और मैं उनसे मिल कर ये पूछना चाहूँगी की आप लोगों की जो इतनी एज में भी आप इतना सब अपना टाइम शेड्यूल मैनेज कैसे करके चलते हैं अपने फैमिली पर भी ध्यान देना वर्क भी करना ऑफिसियल वर्क और सारी चीज़ों को आप कैसे एडजेस्ट कर लेते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते तो मैं तो फिलहाल यही पूछना पसंद करूंगी हैं न अमिताभ जी से और जया जी से